हैलो हां जी हां जी हैलो हां जी हां जी फोन आए दा तुं'दा हां जी हां जी आं ते कुसै चुक्केआ नी ना फोन अच्छा अच्छा हां मेरे न मैं गोड्डे दी दर्द मिगी पैह्लें दी ए ही ते हून मैं ना इक दिन डिग्गी पेई ते हां ओह मिगी ना बड़ी दर्द होई गेदी ऐ गोड्डे गी ते महां मैं सलाह् लैई लैनी आं के मैं आना इत्थै ते मिगी दस्सी ओड़ेओ समझाई ओड़ेओ किश भई केह् टाइम ऐ कियां मतलब कुत्थै बौंह्दे ओ अच्छा अच्छा ते नांऽ पेह्लैं गोड्डे आह् दिक्खो मिगी गोड्डे गी दर्द ए ही पैह्ले ठीक ऐ ते मैं ऐक्सरसाइज बगैरा करी लैंदी ही ठीक होई जंदी ही ते हून मैं एक दिन डिग्गी डिग्गी पेई घर गै डिग्गी पेई मैं बैठे दी ही चोंकी पर ते डिग्गी पेई ओह मिगी बड़ी दर्द होई गेदी हून मिगी नी पता लग्गै दा के मास त्रुट्टी गेदा जां के होई गेदा मैं चलना बी मुश्कल होई गेदी ऐ तेे मैं सलाह लेई लैं मैं ओह् दस्सी ही इक मैं बारी डाक्टर साह्ब कोला पुच्छेआ हा मैं कुसै कोला हां उनें दस्सी ही ते ओह मैं करदी ही ते हून मैं कीती पर मिगी जादा तकलीफ होई गी शायद नेईं करनी मिगी कोई समझ नी ना लग्गै दी क्योंकि मैं डिग्गी दी हां नेईं नेईं मैं नी अजें कुतै हां अच्छा वजन मेरा होना कोई नब्बे कानुए बानुए दे करीब करीब हाइट मेरी कोई पंज फुट्ट त्रै चार इंच होनी ऐ है ते जादा ही ऐ थाइरोइड बी है ना मिगी हां हां हां जी अच्छा ठीक ऐ

नेईं हून मैं कोई नी करै दी मैं सब किश बंद कीते दा क्योंकि मेरी गोड्डे की केह् मेरी पूरी लत्त गी दर्द होई गेदी ऐ मैं डिग्गी पेदी ऐ जेह्डी मिगी समझ नी लग्गै दी ऐ तां नेईं इक्को पास्सा इ गै सज्जा पास्सा हां जी हां जी अच्छा ठीक ऐ मैं एह् आना इद्धरा जैन बजारा हां जी हां जी अच्छा अच्छा ठीक ऐ अच्छा

अच्छा हां ठीक ऐ